दा दा जेनेबालाय जोंनि आबादारि एबा क्रिसकफोरा आबाद मावनानै आबादखौ मोननो हायैनि गेजेरजों दा जोबोद दुखुनांथाव लस जानायनि गेजेरजों जे आबादारि बिथांमोनहा गावनि जिउमाखौ हारसिङैनो सुइसाइद खालामनानै लानानै खहा जालांबाय दा बे खहा जानाया बै माखासे मोननो गोनां आबादखौ मोननो हायैआव माने गावनि जिउखौनो आलाय सिलाय खालामनानै सुइसाइद खालामनानै लानो गोनां जाबाय दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा माबा मोनसे राहा दिहुननो हागोन नामा बा बेफोरखौ होब्थानायनि थाखाय माबा मोनसे दिरेक्सन होनो हानाय केपासिटि दङ नामा आं बेखौ सोंलु सोंलाय जाबाय आरोखि जे मानि गोनांआव आबाद मावनायाव लस जानायनि गेजेरजों गावनि जिउमाखौ खहा खालामनानै लानो गोनां जाखो दा बे जिउमाखौ खहा खालामनायनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ होब्थानायनि माबा मोनसे राहा लामा दं नामा नोंथांमोनहा जुदि माबा मोनसे उपाय दङबा नायबा राहा दं बेफोरखौ एसेब्लाबो जोंनो खिन्थाना होयोब्ला जोबोद गोजोननाय थागौ आरोखि दा नोंथांमोनखौ जोङो बेखौनो

मोननोगोनांबायदि मोनैयाव मानसि माहारिया मानो जिउखौ खहा खालामनानै लानो गोनां जायो दा बेफोरखौ होब्थानायाव नोंथांमोनहा माबा मोनसे राहा लामा दिहुननानै बेफोरखौ होब्थानायनि माबा मोनसे दिसिसन दं नामा नायबा माबा मोनसे राहा दं नामा बेफोरखौ जोङो मिथिनो लुगैयो आरोखि आं बेखिनिखौनो बुंबाय